हेलो हाँ भैया आप फूल बेचते हो मुझे ना मेरे मेरे घर पे शादी हे तो मुझे फूल की ज़रूरत है तो आपके पास मुझे रेड रोज़ चाहिए है एक किलो येलो रोज़ चाहिए है गेंदे के फूल लगेंगे और और भी थोड़े बहुत देख लेना आपके पास रेड रोज़ की पत्तियाँ भी चाहिए रहेगी और हाँ चार दो किलो ताे रेड रोज़ कर देना तीन किलो येलो रोज़ कर देना और एक किलो गेंदे के फूल कर देना हाँ तो तो मेरे घर पे ना बीस तारीख की शादी है तो आप कब तक भिजवा सकते हैं हाँ हाँ हाँ ठीक है तो हाँ हाँ ठीक है तो मैं देख लूँगी एक बार आके शॉप पे तो फिर आपको और अच्छे से बता दूँगी अभी जो मैंने बोले हैं बस वो रेडी कर देना ठीक है हाँ ठीक है ओके ठीक है थैंक यू नहीं हाँ बस इतने फूल ही चाहिए थे बाँकी मैं शॉप पे आके और बात कर लूँगी ठीक है हाँ हाँ ठीक है ओके ठीक है ठीक है थैंक यू वेलकम